कि यौ हम सीतामढ़ी कारगिल चौकसँ बोलै छी अहाँ होटलसँ बोलै छी हमरा लेल मटर चावल भिजवा देबै जकर अहाँके रुपिआ मिल जाइत जल्दीसँ भेजू हमरा बड़ भूख लागल छै